हैलो नमस्ते शाह जी बस ठीक विनोद शाह होर बोला दे हां में ताईं ते साढ़े भाई होरे ब्याह् आई गेआ ते थोह्ड़ी कोई सब्ज़ी चाहिदी ही

हां उत्थुं अजें ऐ न हां केह्ड़ी केह्ड़ी सब्जी ऐ होर सर सारा किश ऐ हां कोई रेट की ऐ फ्ही ओह्दा ते सब्जी कोई शैल चाहिदी कि बा कोई हैल ऊल च नि न ज्यादा अच्छा अच्छा असें महाराज कोई शिमला मर्च ब्याह् अजें थोह्ड़े दिन महाराज कोई हफ्ता तकर रेही गेआ हां लखांदा तुसेंगी अ'ऊं कोई शिमला मिर्च चाहिदी कोई पंदरां किल्लो हारी हां बीह् करी ओड़ो होर बीन्स बी करी ओड़ो कोई पंदरां हारी पंदरां हां ते अम्बल बगैरा ब्याह् थोह्ड़ी होंदा कोई ओह् बी बनाना पौना कद्दू कोई त्रीह् करी ओड़ो ते कद्दू ते खरा लोड़दा ब्याह् च अम्बल ज्यादा खांदे लोग हां बेजती थोह्ड़ी करानी फिर हां जी होर केह् सब्जी ऐ नन्दड़ू पाई ओड़ो कोई चार पंज किल्लो भट्ठे बी पंज गै पाओ न घट्ट खांदे लोक थोह्ड़े आहो हां जी टमाटर बी हैन देसी टमाटर ऐ शैल प्हाड़ी टमाटर कोई द'ऊं केह् कि'यां पेटी ऐ इस बेल्लै कोई बीहें बीहें किल्लो आह्ली द'ऊं करी ओड़ो हां दाली दूली बिच्च बी लग्गने टमाटर हां जी प्याज़ बी लभदा मंडी जां नेईं प्याज बी कोई देसी गै दिक्खेओ यरो कोई आवै गायका कोई शैल हां कोई इक जाली हारी करी ओड़ेओ आहो एह् बी कोई गाजर गुज्जर सारा किट्ठा करी ओड़ेओ कोई त्रीह् चाली किल्लो ठीक ऐ महराज बिल बनाइयै फ्ही सनाएओ किन्ने के बनने न ठीक